भारतांत अशें कांय लोक आसात जे कलाकार आसा पूण तांकां कांय जाण म्हत्व दिना कांय जाण दितात कांय जाणांक संद मेळटा आनी कांय जाणांक संद मेळना भाग घेवपाक हाचें कारण म्हळ्ळ्यार तांचीं घरांतलीं तांकां संद घेवपाक दिना आसूं येता जावं तांचीं भुरगीं आसूं येता अशीं आनी खूब कारणां आसूं येता